म्हाका चित्र काडपाक खूब आवडटा एक दीस हांव अशेंच एक चित्र काडपाक म्हूण बशिल्लें आनी हावें एक चित्र जशें हांव काडटा तशें हांवें काडपाक सुरू केलें हांवें तें चित्रांत म्हाका जें जें सुचता तें हांवें चित्रांत काडीत रावलें आनी जशें गांवांतले म्हणल्यार घरांत दोंगर झाडां फुलां भुरगें आनी गोरवां तशेंच तेंगेलें घर जशें गांवाचें जें कितें आसता तें हांंवें सगळें त्या चित्रा भितर म्हाका जें जें याद जाता तें हांवें काडलें चित्र काडून जातकीर हांवें मागीर ते चित्राक कलर दिवपाक सुरू केलो कलर दिलो तेन्ना तें चित्र आनी सुंदर दिसपाक लागलें जशें जशें म्हागेले चित्रांक फुल्ल कलर दिवून जालो ते चित्रां पळोवन म्हाका एक त्या चित्रां भितरलें खोल असो अर्थ आसा म्हूण म्हाका समजलो जेन्ना हावें तें चित्र काडलें तेन्ना म्हाका त्या चित्राचो अर्थ विशय कांयच समजना जेन्ना तें फुल्ल चित्र हांवें काडून रंग मारून जेन्ना तें फुल्ल कम्पलीट जालें तें म्हणना म्हाका तें आसा पळय तें एक गांवांतली स्टोरी अशी दिसपाक लागली म्हणल्यार गांवाक लोक कशें आसतात लोकांची कामां लोक कशें वावरता लोकांचे पदार्थ हें सगळें त्या चित्रां भितर हावें तें बेश्टें काडलेलें त्या चित्रांत म्हाका खोल असो अर्थ पळोवपाक मेळ्ळो